گڈ مارننگ سر جی سر میں اگروال اشٹیشنری سے بات کر رہا ہوں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر جی جی ہمارے یہاں نیو اگروال کی ہی سارے پرو وہ ملتے ہیں آپ کو کیا چاہیے ہاں تو نوٹ بکس کون سی چاہیے آپ کو اور اچھا جی مل جائے گی یہ تو موجود ہے ہمارے یہاں اور کیا چاہیے سر آپ کو جی کل پنج کتنے عدد چاہئیں سر جی سر اور یہ نوٹ بک کے کتنے عدد چاہئیں اچھا اور یہ جو چاک کا ڈبہ ہے وہ کتنے ڈبے کر دینا ہے سر جی سر اور بھی کچھ چاہیے سر آپ کو رول وغیرہ جی جی مل جائے گا ہائڈ لائنر بھی جی جی جی جی ہمارے یہاں کوریئر کا ہاں سسٹم اویلیبل ہے آپ کو کوریئر کے تھرو کرانا ہے جی جی جی جی ہوجائے گا کوئی دقت کی بات نہیں ہے اس میں جی ہاں سر ڈسکاؤنٹ تو ویسے اس میں ویسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہاں یہ اگروال اسٹیشنری کی طرف سے ہے اس وجہ سے ہم اس پر پندرہ پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں اور اگر آن لائن لائن یہ منگایا جائے پارسل کے ذریعے تو اس پر ہم بیس پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جی سر وہ ہم جو آپ پیمنٹ کریں گے اس میں ہم اپنے اپنے میں کاٹ لیں گے سر اور آپ کو بالکل سیفلی پہنچا دیا جائے گا

چالیس عدد آپ کی اے فور نوٹ بک ہے اور چالیس قلم کے وہ ہیں اور پانچ ڈبہ چاکس ہیں جی سر اس کو ہم جی سر کل تک ہوجائے گا اور آپ کو یہ پارسل ریسیو ہوجائے گا آپ آرڈر لکھ وہ اپنا وہ بھیج ٹھیک ہے سر ٹھیک